कहीं जाने के लिए सब से सामान्य वाहन कौन से हैं जिनका आप उपयोग करते हैं उसके बारे में क्या यादगार है सभी जगह हर जगह जाने के लिए अनके पास अलग अलग वाहन होते हैं जितनी दूरी होती है इंसान उसी हिसाब से वाहन का उपयोग करता है यदि उसे अपने घर के आस पास जाना है तो वो साइकिल से भी जा सकता है या फिर उसके शहर में जो भी वाहन चलते हैं वह उनका उपयोग कर सकता है जैसे कि रिक्शा एक आम चलने वाला वाहन है सभी छोटे शहरों में अधिकतर लोग रिक्शे से ही थोड़ी दूरी पर जाते हैं इसके अलावा इंसान दूरी बहुत दूरी जाने के लिए जो है रेलगाड़ी सब से अच्छा वाहन रहता है क्योंकि उस में इंसान शहर की जो है धूल मिट्टी उस सब से दूर रहता है जब वह यात्रा करता है तो वहाँ पर उसे जो है जगह जगह के खेत और बहुत सी चीजे़ं देखने को मिलती हैं अगर आप सुबह की यात्रा कर रहे हैं या तो आप को उगता सूरज दिखाई देता है यदि आप सांझ की यात्रा कर रहे हैं तो उसे ढलता हुआ सूर्य दिखाई देता है यह सब देख कर के व्यक्ति काे बहुत ही अच्छा लगता है और रेलगाड़ी का सफ़र सब से यादगार सफ़र है हमारा